हाँ मुझे पाँच अंक याद हैं पंद्रह हज़ार नौ सौ पचासी अट्ठाईस हज़ार आठ सौ अट्ठासी सोलह हज़ार नौ सौ निन्यानवे सत्रह हज़ार तीन सौ बत्तीस पाँच हज़ार तीन सौ अट्ठाईस